जय झूलेलाल कम जे अलावा मूंखे पिचर ॾिसण जो ॿाहिरि घुमणु फिरणु जो ऐं नचण जो शौंक़ु आहे जंहिंमहिल बि मूंखे ऑफिस मां छुटियूं मिलनि छंछरु आरतवारु हुजे मां कोशिशि कंदी आहियां की मां पंहिंजी छुटियूं बर्बाद न करे हे पंहिंजा शौंक़ु पूरा कयां अॼुकल्ह पिक्चर ॾिसण जा तरीक़ा घर में बि आहिनि ऐं थेटर में बि आहिनि त मां कोई न कोई सुठी पिक्चर ॾिसी करे पंहिंजो ॾींहुं कढी छॾींदी आहियां लंबी छुटियूं मिलनि मूंखे ऑफिस मां त मां घुमणु फिरणु जो प्रोग्राम ठाहींदी आहियां मूंखे अलॻि अलॻि जॻहियुनि ते वञणु अलॻि अलॻि माण्हुनि सां मिलणु ॾाढो वणंदो आहे उन्हनि खे ॾिसी मूंखे प्रभाव जीवन प्रभावित थींदो आहे मुंहिंजो मां कुझु सिखंदी बि आहियां ऐं मौज बि कंदी आहियां घुमी फिरी करे नई जॻहियूं ॾिसी करे मूंखे जामु इच्छा हुई बचपन खां नचण जी डांस सिखण जी त मां क्लासेस बि वरिता आहिनि मां भरतनाट्यम दिलि सां कंदी आहियां उहो शौंक़ु मां पंहिंजो पूरो कयो अञा ताईं मां क्लासेस वेही करे पूरो कोर्स कंप्लिट कंदी आहियां मूंखे घुमणु फिरणु जे अलावा पिचर ॾिसण जे अलावा कॾहिं कॾहिं रसोई ठाहिण जो बि शौंक़ु आहे घर में त मां अलॻि अलॻि प्रकार जा रसोई ठाहे करे घर में घर जे भाती खे खाराईंदी आहियां जय झूलेलाल